अस मानसर गे उत्थै तलाऽ ऐ बड़ा बड्डा उत्थै मच्छियां नै उत्थै मच्छियें गी आटा पाना पौंदा ऐ उत्थै एड्डा बड्डा तलाऽ ऐ उत्थै घूमना पौंदा आटै बास्तै घूमना पौंदा ऐ सांबे कोला गड्डी मिलदी ऐ ते अस सिद्धे जन्ने आं मानसर मानसरा फिर असें अस उत्थै घूमने आं उत्थै एड्डा बड्डा तलाऽ ऐ उत्थै तलाऽ दा असें पीरा मतलब पूरा पीरे चारों आले दोआलै फिरना पौंदा ऐ बड़ा बड्डा तलाऽ ऐ फिर उत्था मच्छियां नै फिर उत्थै बड़े लोग आए दे होंदे न उत्थै मच्छियें आटा पांदे नै ओह् कि केइयें देवते होंदे न केइयें देवते होंदे न फिर उ'नें मच्छियें आटा पाना ऐ फिर उत्थै ओह् करदे किस्तियां होंदियां न किस्तियें पर लोग झूटे लांदे न उत्थै फोटो खचांदे न बेहियै उत्थै किश्तियें च आर पार करदे न फिर असें उत्थूं बैठना ते फिर असें आना चाम्बले सांबे आह्ली साईड पौंदा उ'ऐ फिर असें उद्धर जाना चांबलै मेला होंदा ऐ रामगढ़ जाना रामगढ़ा असें ग्रांऽ अग्गें पौंदा बादलै चांबलै चांबलै मेला होंदा ऐ उत्थै लोग बड़े औंदे न पाकिस्तान दा बार्डर ऐ उत्थै लोग बड़े मेला होंदा ऐ हून गर्मियें च आई जाना उद्धर मेला उत्थै लोग बड़े मतलब मेले गी बड़े लोग जंदे न उत्थै शैल मेला मूला होंदा ऐ उत्थै मुस्लमानें दी दरगाह् ऐ उत्थै शैल मत्था मुत्था टेकदे शैल लोग उत्थै मत्था मुत्था टेकदे नै उत्थे लोग बाह्रा बाह्रा लोग औंदे न बाह्रा लोग बड़ी दूरा दूरा लोग औंदे न साढ़े इद्धरा ग्रांऽ दे लोग बी सांबे दे लोग सारे जंदे न पाकिस्तान दे लोग बी औंदे न उत्थै लोग अपने बच्चे लैंदे न बच्चे खलौने खलाने बगैरा लैंदे न लोग ठीक होंदे न उत्थै सुक्खनां करदे न लोग सुक्खनां सक्खनां कीती दियां पूरियां होई जंदियां उत्थै फिर उत्थै मतलब कि ठीक न चांबले दे किश बी होऐ कुसा दी लत्त खराब होंदी ऐ कुसा दा पैर किश बी होऐ उत्थै न्हांदे न कोई स्किन खराब होई जंदी ऐ लत्ता दी कुतै मूंहा गी किश होई जंदा ऐ स्किन बगैरा खराब होंदी ऐ लोग उत्थै न्हांदे न थोह्ड़ा फर्क पेई जंदा ऐ लोग सुक्खन करदे न केईं लोग सुक्खन करदे केईं लोग उत्थै न्हांदे न सुक्खन पूरी शक्कर शक्कर लैंदे न उद्धरा उद्धरा लोग शक्कर लैंदे न उद्धरा पानी लेआंदे लोग फ्ही घर आह्नियै लांदे न फिर लोग अन्दर बेह्ड़ै बी लोग त्रौंकदे न चीची माता जन्ने अस नराते होंदे न ते नराते होंदे न चीची माता जन्ने अस फिर असें चीची माता मतलब पैह्ले नरातै बी जाना उत्थै लास्ट बी जाना फिर अस उत्थै चीची माता जाइयै सांख भरवान जाना फिर उत्थै असें न्हाना फिर उत्थै असें न्हाइयै फिर असें शनान करन जाना चीची माता उप्पर मत्था टेकन जाना मत्था टेकियै उत्थै बड़ा जैदा रश होंदा ऐ लाईनां लग्गी दियां होंदियां पौड़ी बाह्रें तारीं चीची माता जाना फिर असें उप्पर जाना पौड़ियां चढ़ियै फिर असें मत्था टेकना मत्था टेकियै फिर बाह्रे औना असें उत्थै मेला लग्गे दा होंदा उत्थै खाने पीनें दी चीजां होंदियां उत्थै खलौने बगैरा होंदे फिर असें अपना रुट्टी रट्टी अपनी बा पाइयै लैती दी होंदी ओह् बी खानी उत्थै परशाद बी होंदा लग्गे दा असें ओह् खाना ओह्बी चक्खना होंदा उत्थै जलेबियां बी लग्गी दियां होंदियां पकौड़े बी पकौड़े बी लग्गे दे होंदे उत्थै बर्फी बी लग्गी दी होंदी ओह् अस खन्ने आं